खुला पानीमे मतलब लोक कपड़ा उपड़ा बेसी पहिनके जाइ हइ तऽ हेलनाइ नहि होइ हइ हल्का कपड़ा पहनिके जाइ हइ तऽ लोक हेलै हइ आओर बेसी कपड़ा पहिनके जाइ हइ तऽ लोक मतलब नहि हेलनाइ होइ हइ जखन पानीके धार बहै हइ तऽ लोक धार बहै हइ तऽ लोक दहाए लगै हइ तऽ बाँसेसँ लोक पकड़ि लै हइ धार जखन मारै हइ जोर रफ्तारमे तऽ लोक बाँस पकड़ि लै हइ आमके गाछ पकड़ि लै हइ कोनो जङ्गल झाड़ रहै हइ तऽ हुआँ ढेरी लोक कात लागि जाइ हइ सन पानी खूब आबै हइ तऽ लोकके हेलि नहि पाबै हइ कतनो हेलैवला लोकके ओतेक नहि हेलनाइ होइ हइ जखन पानीके धार चलै हइ तऽ तखन लोक धारमे नहि नहेनाइ नहि होइ हइ तऽ लोकके धार नहि धार नहि पकड़ै हइ लोक धार पकड़लै हइ तऽ लोक किछु पकड़िके लटकि जाइ हइ तऽ ओहिसँ रुकि जाइ हइ तऽ नहि नहि मतलब दहाइ हइ तऽ कपड़ा हल्का रहै हइ पहिनने तऽ लोकके हेलनाइ होइ हइ मोटगर कपड़ा रहै हइ पहिनने तऽ नहि हेलनाइ होइ हइ ताहिसँ लोक हल्का कपड़ा पहिनके जाइ हइ तऽ लोक हेल पाबै हइ